आङो जेब्ला मोनसे सावगारिखौहाय इदित खालामो जाय सावगारिया नायनो साबसिन जायो आरो समायनासिन नुयो जेरै माखासे गांसोफोरा एसे गोरानब्ला बेखौहाय गोथां नुहोसिनो आरो अख्रांखौहाय माबा मोनसे मैला दङब्ला बेखौ क्लिन खालामसिननो थाखाय इदित खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि द्रेसफोरखौहाय जोङो खालामनानै साबसिन नुहोनो हायो आरो साननि सोराङा जेब्ला खोमसि जायो अब्ला जोङो स्रां नुहोनो थाखै साबसिन नुहोनो थाखाय जोङो इदित खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेरैहाय जोंनि माबा मोनसे मोसानाय भिदिय' बा फत' बेफोरखौ जों इदित खालामनाय जायो जेरै जों इदित खालामनानैहाय जोङो साबसिन नुहोनो हायो जेरै बेबायदिनो माबा मोनसे लामाफ्रावहाय जोङो थाबायनाय बा फतफोरखौ जों इदित खालामनाय जायो जाहाथे बै बिफां लाइफां सिनारिफोरखौ जोङो साबसिन नुहोनो हायो जेरैहाय जों बेबायदि इदित खालामोब्ला साबसिन नुहोनो हायो बेबायदि जों इदित खालामनाय जायो आरो जेब्ला जों बेबायदि इदित खालामो अब्ला जों साबसिन नुनानै जों बेबायदिनो गोसोखौ साबसिन खालामनोबो हायो आरो बेबायदिनो इदित खालामनाय माखासे एपफ्रा जाहैबाय इनशत इन्स्टाग्राम बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो जों बेबायदि इदित खालामनानैहाय जों साबसिन नुहोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला जोंनि फत'फोरा नरमेलि जोंनि फत'आ असाइस जायो नायनो साबा जायो जेरै जों इदित खालामो अब्ला जोङो गोबां रोखोमनि इदित खालामनो हायो जेरैहाय गोसोमखौ गुफुर नुहोनाय गोजाखौ गोथां नुहोनाय बेबादिनो रोखोम रोखोम इदित खालामनो हायो जों जोङो बेबायदि इदित खालामनायनि गेजेरजों जोङो साबसिन नुहोनो हायो जोंनि गाननाय द्रेसफोरा गोजाब्ला गोथां खालामनो हायो जोंनि खानायफ्रा जोंनि मोदोम स्किनफ्रा गोसोमब्ला जोङो गुफुर खालामनो हायो गुफुरब्ला जों गोसोम खालामनो हायो बेबायदि गोबां रोखोमनि इदित खालामनानैहाय जों साबसिन नुहोनो हायो जाय इदितखौ जों मोजां खालामनानैहाय जों बेबायदिनो बांसिन साबसिन खालामनो हायो